हमारे गाँव में संसाधन पानी के बहुत से हैं जैसे तालाब है डरेन है नलकूप है जल निगम है ट्यूबबेल है और स्वेज़ नहर का भी एक बाहीं आया है इससे हम लोग सिंचाई करते हैं सिंचाई किसान के लिए बहुत मोट चीज है और वगैर सिंचाई का कुछ किसान पैदा नहीं कर सकता किसी भी मौसम में पानी की आवश्यकता पड़ती है चाहे वो ठंडी हो गर्मी हो वर्षा हो हर साधन में मौसम में पानी का साधन बहुत जरूरी है वैसे पहले जो है पहले के युग में हम लोग कुएँ से एक पहले मोटे आती थी उसे बैल मे बैल से खींचा जाता था तब भराई होती थी इसके बाद जो है पम्पीसेट आया तो पम्पीसेट से जो है भराई होने लगी ओ पमपिंगसेट जो है नलकूप मे सेट होते है कुएँ में सेट होते थे लेकिन अब क्या है अब बोरेबेल आ गया है बोरबेल से पानी केवल आपको एक छोटा सा आठ इंची चार इंच तीन इंच का बोर कराइए उसके बाद आप पानी निकालिए ऐसा हमारे यहाँ साधन है और तालाब भी है तालाब से हम लोग डीजल इंजन लगा कर के सिंचाई कर लेते हैं वर्षा होती है तालाब में पानी भरे रहते हैं वर्षा जब होती है तो पानी इकत्रित हो जाते है तालाबों मे और हमारे बगल में एक बहुत बड़ा ताल है ताल से पानी लगभग चार पाँच महीना एक नाला से बहते हुए सीधा गंगा जी में जाती है उससे भी हम लोग सिंचाई कर लेते है तो वर्षा ऋतु में जब पानी बरसात होती हैं तब पानी हम लोगों को आजाद रहता है अगर बरसात नहीं हुई है तब लोग हम लोग जो है संसाधन अपना प्रयोग करते हैं जैसे टूबेवेल हुआ पमपिंगसेट हुआ तालाब मे कुछ पानी है उससे कुछ काम कर लेते हैं नहर है एक गंगा नदी से निकली हुई नहर है इससे भी सिंचाई होती रहती है माने पानी का साधन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है इसलिए कभी अभाव नहीं हुआ की पानी वगैर हमारी खेती न हो किसानी न हो पानी पर्मानेंट हमारे यहाँ है पानी से कोई दिक्कत नहीं है आउ अगर ऐसे ही अगर होता रहेगा तो भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और